ہلو سر سر یہ میرے روم میں وائی فائی کنیکسن مطلب لوز ہے تو میرا وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ یہ میری سروس مطلب صحیح کر سکتے ہیں میں کاف کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کنیکٹ کرنے کی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور میں تھرڈ فلور پہ ٹھہرا ہوا ہوں روم نمبر سی تین سو پینتالیس ہے جی سر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے سر بہت دیر سے کوشش کر رہا ہوں جی بہت کوشش کی میں نے ہاں کئی دفع کوشش کی کنک نہیں ہو پا رہا ہے آپ کسی کو ایسا بھیجیے کہ کسی کو بھیج دیجیے جو پاس ورڈ یا وائی فائی صحیح کر سکتا ہو جی تھرڈ فلور پہ سی پینتالیس تین سو پینتالیس میں ٹھیک ہے سر دیکھیے مجھے بہت ارجینٹ کام ہے اور جتنا جلدی ہو سکے آپ وہ کر دیجیے کیونکہ آن لائن میرے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں اور انہیں ایک گھنٹے میں اسے کرنا ہے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے آپ جتنا جلدی ہو آپ بھیج دیں اسے تاکہ وہ میرا وائی فائی صحیح ہو جائے آپ کب تک بھیج دیں گے سر ٹھیک ہے سر میں پندرہ منٹ تک ویٹ کرتا ہوں آپ جیسے آپ کے پاس آئے تو پھر آپ میرے پاس بھیج دیجییے جتنا جلدی ہو سکے کیونکہ میرے کام ادھورے رہ جائیں گے اور وائی فائی نہیں کنیکٹ ہوگا تو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر دھنیواد